ट्रेन गाडी मोटरकार सायकल बुलेट ट्रक रिक्शा लॉरी टेंकर बस एम्बुलंस टॅक्सी क्रेन स्केट बोर्ड बैलगाडी बोट शिप फॅरीबोट क्रूज केबल कार इलेक्ट्रीक बस जीप एरोप्लेन हॅलिकॉप्टर कॅरियर रिक्शा